बावयैसो समाव आं एमाजनाव गस्ला गांसे बिहरबावदोंमोन गोमो गाबनि बे गस्लायाव बिबार आरो दरेमननि फिखसार दंमोन नाथाय बे गस्लाया आंनि बादि बिहरनाय बादि सफैयासै बेनिखायनो बेखौ आङो मोजां मोनाखै गोमो गाबआ गोमो गाब नाथाय फिखसारा सोलाय सल' जादों आरो सायसआबो आं एमसो बिहरदोंमोन नाथाय एम सायसनि फैयासै